औ ओइ गान नायनो ओंखारलै गाबोन गाबोनसोना गाना जाखांनानै थांसैलै जाखांनानै थाङाबा उखैहैगोनना मोजांथारलै गाना जाखांनानै थांदिनि थाबायनानैबो थांजायो आरो फिलफिलिजोंबो थांजायोलै ज'नो जोंनाबो गथ' गथाय बोथाइ बुरै ज' थांजोबथारगोन गाना मोजांथारलै आं नुखांखाबायना मोजांथार जाथ्रा गान गोदोनि

ओइ जायखिजाया मानसिखौ कैजोन थांबावो बुथुम खबर होलाबाय एसे ज' ज' थांबा मोजांलै थाबायनानै थांसैलै औ थाबायनानै थांसै ना ज' ज'नो

थांनाया सिगां थाङाबा उनावबा बारा बुजियालै सिगाङावनो जिरायनांगौ दे दे औ दे दे दे नाट'कआथ

नै दिनै दोनथ'नोसै उनाव हरबावनोसै ना औ दे होनबा दे दोनथ'नोसै